जय झूलेलाल जेॾी महिल गुरु ग्रंथ साहिब जी पाल्की निकंरदी आहे हुनजे अॻिते जेके पंज साहिबजादा मार्शल आर्ट कंदा आहिनि मूंखे उहा ॾाढी कला वणंदी आहे उहो आर्ट मूंखे ॾाढो पसंदि आहे मांखे ॾाढी हुन में आनंदु ईंदो आहे मां इहो प ॾिसण ॾाढो पसंदि कंदी आहियां जय झूलेलाल